जी नमस्ते बताइए आप कौन कहाँ से बोल रही ऐं जी आपको क्या चाहिए अरे बहुत जो वराइटी चाहिए आपको सारी वराइटियाँ हैं मेरे यहाँ जैसे चाहिए अरे क्यों नहीं आप लीजिए आप चाहे ज़्यादा लीजिए चाहे कम लीजिए आप दुकान करिए जैसी वराइटी आप चाहेंगी तो आपको ब्राण्डेड कपड़े मिलेंगे अच्छे कपड़े चाहे बच्चों के चाहे जी गाँव गाँव नहीं बेचते हैं मेरी तो होलसेल है हाँ तो आप ऑर्डर करिए कितने पीस भिजवाने हैं कितने बच्चों के कितने कितने लड़की के कितने लड़कों के और कितने पीस भिजवाने हैं और अरे तो आप बताए बता दीजिए और हम भिजवा देंगे और सही रेट भी लगा लेंगे और आप हाँ आप अच्छा रेट लगाएँगे तब तो आप मेरे यहाँ आगे से भी खरीदने आएँगी और मेरे यहाँ अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी इतनी अच्छी क्वालिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी और बढ़ियाँ सब कश्ट सब लोग सारे कस्टमर आपके कपड़े पसन्द करेंगे आपसे बार बार लेना चाहेंगे तो आप आप भेजिएगा अब मतलब आप पहले आके देख लिए सैम्पल देख लीजिए और जो आपको पसन्द आए फिर वही सब हम आपके यहाँ भेज देंगे जितने पीस आप चाहेंगी उतने पीस भेज देंगे सैम्पल देख के आप पहले पसन्द कर लीजिए आप बता दीजिएगा फिर ठीक ठीक ठीक आप आ जाइएगा ठीक अच्छा जी नमस्ते तो आप कितने टाइम भिजवाएँगी कम नहीं जी आप नमस्ते तो कर लिया और ये नहीं बताया कि कितने टाइम आएँगी हाँ आप आ जाइएगा तो बढ़ियाँ ऐसे वो कस्टमरों की कस्टमर आ जाते तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो ठीक आप टाइम पे जल्दी आ जाएँगे तो भीड़ होने से पहेले आप बढ़ियाँ अच्छे से चॉइस कर लेंगे फिर आपके यहाँ भिजवा दें ठीक अच्छा ठीक जी नमस्ते